صحت کے لیے ہم کافی ساری ایکٹیوٹی بھی کر سکتے ہیں جیسے یوگا کرنا صبح صبح مارننگ میں یوگا کرتے ہیں کیا ان سے اس سے کیا ہوتا ہے یوگا میں شریر میں پھرتی ہوتی ہے یوگا سے بہت پھرتی ہو جاتی ہے اور اس سے وہ ہو جاتا ہے صحیح رہتا ہے دن میں ہلکا فیل ہوتا ہے ایٹ لیسٹ اس سے نہیں ہو پائے تو ایٹ لیسٹ گرین ٹی بھی پی لیتے ہیں ہم ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں گرین ٹی پینے سے ہمارے اندر کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے ہیلدی فوڈس سے بھی اچھا لگتا ہے ہیلدی فوڈ سے ہم ہیلدی رہتے ہیں کہ جیسے کہ ہیلدی ہیلدی کھانا کھانا باہر کا کھانا بالکل فاسٹ فوڈ نہ کھائیں اور ویسے بھی سرکاروں نے تو اب کافی ساری یوجنا بھی بنا رکھی ہے جیسے غریبوں کی ہم مدد کرنا جیسے بیمار ہو جاتے ہیں ان کے ہیلتھ میں ایشو آ جاتا ہے انہیں پینشن دیتی ہے کہ اتنا اتنا پینشن دیتی ہے کہ ہاں رہتا ہے ٹھیک ٹھاک کہ اپنا بہتر رہتا ہی ہے اٹل اتنا اچھا یوجنا دیتی ہے کہ اس سے فائدہ ہی رہتا ہے یوجنا سے کہ اس سے ہیلپ ملتی ہے دوائی میں جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے دوائی فری میں دینا دیتے ہیں ان کی بیماری کو جیسے کہ ٹی بی ہو گئی کسی کو تو اس سے کیا ہوتا ہے چھ مہینہ کا کورس ہوتا ہے اس کے لیے کھانے کا بھی لیے الگ پیسے دیے جاتے ہیں منتھلی فائیو ہنڈریڈ روپیز دیا جاتا ہے اور کھانا دیا جاتا ہے ہیلدی فوڈ پھل فروٹس دیا جاتا ہے سرکار بہت زیادہ بہتر کر دیا ہے پہلے سے تو ایٹ لسٹ ہم خود سے بھی اپنی ہیلدی بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو خود کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں نا کیسے بہتر کریں اپنی ہیلتھ بٹ ایٹ لیسٹ سرکار بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں بہت ساری یوجنا کر رکھی ہے جیسے کہ ابھی میں نے ایک یوجنا کا نام بتایا تھا